कार्यस्थल पर जब कोई भी संघर्षपूर्ण स्थितियाँ या मुश्किल परस्थितियाँ उत्पन्न होती है तब मैं अपने मन को शांत रख कर अपने गुरु को याद करते हुए उस प्रस्थिति का कोई ना कोई हल सोचने की कोशिश करता हूँ और मुझे इस में हमेशा ही सफ़लता प्रदान होती है